हैलो हाँ हाँ मुझे सी फूड खरीदना है जैसे झींगा हाँ मै मेदपुरी से बात कर रही हूँ हाँ मुझे सी फूड खरीदना है जैसे झींगा और आपके पास क्या क्या है

हाँ तो इसमें ये सब आधा आधा किलो कर दो हाँ तो क्या रेट है ये तो बहुत महंगा है हमारे यहाँ तो बहुत कम मिलता है हाँ तो कम में नहीं हो सकता है क्या अच्छा झींगा कितने का है हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ये तो अच्छा तो सब आधा आधा किलो कर दो एड्रैस बताए आपको

हाँ हाँ ठीक है त तीनों का आधा आधा किलो कितना हुआ हाँ हाँ

हाँ तो ठीक है मैं भाइयों के साथ अठारह सौ रुपये देती हूँ और आप दे देना हाँ ठीक है आधा घंटा तक पहुँच जाएंगे ठीक है पेक करके रख देना ओके थैंक यू